जय झूलेलाल मुंहिंजे अनुसार डांस जे बारे में काई ग़लति धारणा न आहे पर जेके अॼुकल्ह जो वेस्टर्न लुक हली रहियो आहे उहो ग़लति आहे उन खे असांखे पाण खे सम्झी करे हलिणो आहे नंढा नंढा कपिड़ा पाइण ग़लति न आहे पर पाण खे सम्झी करे पाण जी व्यवस्था जे हिसाब सां उहो यूस करिणो आहे उन खे उपयोगु करिणो आहे तॾहिं असां उन खे सम्झी सघंदा डांस जी कोई बि प्रक्रिया ग़लति न हूंदी आहे डांस चाहे क्लासीकल हुजे चाहे वैस्टर्न हुजे हर हिकु डांस कला हिकु नृत्य सभु तरह सां हिकु सुठी कला ई आहे जय झुलेलाल